नमस्ते जय हिन्द जय हमको डांस सीखना है क्या आप एक फेसबुक क्या लेती हैं पाँच सौ रुपये तो डांस सीखना है कहाँ पर रहती हैं अच्छा तो वही आ जाएं ना वही पर आएं हैं डांस डांस सिखाओगी अच्छा का काफी डांस सीखना है हम लोग हमको डांस वहाँ सीखना है हैं पैसे कुछ कम लीजिए अच्छा बताएं और वही आपके वहाँ रहेंगे भी अच्छा दिन कोई सा नहीं निश्चित है किस दिन आएं अच्छा अच्छा फिर आ जाएंगे हम अच्छा दस से चार किसी टाइम में आएंगे हम आप कब आते हैं आप कब आते हैं वहाँ अच्छा कोई दिन दिन कोई खाली तो नहीं अच्छा ये तो हम आपके वहाँ कितने बच्चे आते हैं तो हम फिर शुक्रवार को आएंगे आप मौजूद मिलेंगी अच्छा फीस फीस कितनी लोगी पाँच सौ अधिक है कम लेना चार सौ रुपये लेना चार सौ रुपये लेना अच्छा फिर हम शुक्रवार को आएंगे नमस्ते